हेलो क्या मेरी राजवरी राजवरी चावल वाली भैया से बात हो रही है मुझे यह डीलक्स पौनीस राइस खरीदना था आप बता सकते हैं इनकी कीमत क्या है आठ सौ रुपये किलो आप इतने महँगे एक पौनी राइस बेच रहे हैं अगर मुझे पूरी की पूरी बौरी बोरी खरीदना रहेगा तो कितनी महँगी पड़ जाएगी मुझे और कुछ कम हो पाएगा इसमें लेकिन भैया दूसरी दुकानों में तो छः सौ रुपये किलो मिल जाते हैं आप आठ सौ रुपये बेच रहे हो सीधे सीधे दो सौ रुपये ज़्यादा

भैया वह हमारे घर में शादी थी भैया की तो काफ़ी लग जाएगा अब आठ सौ रुपये किलो के हिसाब से देंगे तो फिर कितना ही क्या हमको तो कम से कम दस बोरी खरीदना था अब आठ सौ रुपये के हिसाब से नहीं ले सकते हैं आप छः सौ रुपये के हिसाब से दे रहे हो तो हम खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे भैया दस रुपये किलो कम करने से क्या होगा हमको तो इतने सारे खरीदना है दस रुपये में क्या ही हो जाएगा हमारा देखिये भैया हम हमेशा के कस्टमर हैं हम आपके यहाँ से दाल वगैरह भी खरीदते हैं चावल खरीदने आए हैं तो भैया पहले दस रुपये फिर पाँच रुपये आठ सौ में पंद्रह रुपये कम कर के आप कौन सा वह कर दोगे हम पर हमको कितनी दस बोरियों से ज़्यादा खरीदना है और आप हमको पंद्रह रुपये कम करेंगे उतना हम कौन सा चावल खरीद लेंगे आप कम कर रहे हैं छः सौ रुपये तो बताईए वरना हम दूसरी दुकान से लेते हैं ठीक है भैया हम दूसरी दुकान से ले लेंगे